आमच्या लागीच आतां महाविद्या म्हटल्यार श्रीधर काकुलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एँड मेनेजमँट हें सारस्वत मेनेजमेंटाचे आसा मागीर ज्ञानप्रसारक मेनेजमेंटचे डि एम सी आसा मागीर सेंट झेवियर कॉलेज आसा म्हापशा मागीर विद्या प्रबोदीनी आसात थंय चडशी भुरगीं बी ए बी एड करपाक वता मागीर हॉटेल मेनेजमेंट आसा अशी खुबशी महाविद्यालया आसा आनी म्हजो सखो भाव श्रीनवास देशपाडें हांगाच शिकता सारस्वत मेनेजमेटांचे श्रीधर काकुलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एँड मेनेजमेंट तो थंय बिकॉम शिकता आनी आतां तो सॅकेंड इयर करता